حیدر آباد ضلع میں نخل و حمل کے اہم ذرائع میں میٹرو ٹرینس ایم ایم ٹی ایس ٹیکسی اولا اوبیر آٹو بسیز جیسے نقل و حمل کے ذرائع موجود ہے اور دیگر شہروں کے مقابلے میں نخل و حمل کافی سستا ہے روڈ کی خرابی اور ٹریفک کی زیادتی جیسے چیلنجیز کا سامنا ہے